हलो दादी मां दिया ॻाल्हाए रही आहियां मां इहो ॼाण थी आहे की तव्हां विमा कंपनी में कमु कंदा आहियो मुंहिंजे पासे वारा मुंहिंजे पासे वारनि मूंखे हेड़ी ॼाण कई आहे मां मुंहिंजे रिश्तेदारनि खां बि ॼाण कई आहे की हवे जे समय में पंहिंजो जीअं स्वास्थ्य बराबरि न रहे थो त हुन लाइ विमो वठणु ज़रूरी आहे तव्हां मूंखे इहो ॼाण करे सको था के इहो विमा ई मूंंखे कहिड़ी कहिड़ी बीमारी लाइ लागू पवनि था तव्हां मूंखे इहो ॼाण कराए सघंदा की मूंखे हिनजा पैसा कीअं भरण जा थियनि था त इहा मां पैसां बेंक द्वारा भरे सघां थी की मूंखे तव्हांखे रूबरू ॾियणा पवंदा ऐं अस्पिताल में जे भॻवान न करे दाखिल थियणो पिए थो त ही पैसा मूंखे पहिला मिलंदा की पोइ अस्पिताल खां बिल ठहीं ईंदो पोइ मिलंदा ठीकु आहे